ہاں جی ہاں جی جی میم جی میم آپ مجھے آپ کے پاس رسیپ ہوگی میم تو اس کا اچھا اچھا میں ایک بار میں چیک کر لیتا ہوں جی میم آپ نے میرے سے آپ نے میرے کو یہ کافی دن ہو گئے ہیں یہ دیے ہوئے آپ کو جو لگ بھگ دو جی جی میم میں وہی بول رہا ہوں دو ہفتے ہو گئے میم میں معزرت چاہوں گا ایکچلی کیا ہوا تھا کہ میرے گھر میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی جس وجہ سے میں میری دکان بند تھی اور کاریگر بھی نہیں تھا تو میم میں آپ کو تین دن کا اور مجھے وقت دے دیجیے میں یہ آڈر پورا جی جی میم مجھے جی جی جی میم میں وہ کر دوں گا آپ مجھے ڈیزائن بھیج دیجیے گا واس واٹس ایپ کر دیجیے گا آپ اس میں کیا ایڈ کرانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میم میں وہ چیک کر لوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میم میں معزرت اور معافی کے ساتھ یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کا میں وقت پہ آڈر نہیں دے پایا وہ کچھ وجہ تھی اس وجہ سے نہیں دے پایا ہوں لیکن اب میں تین دن کا آپ کو وقت میرے کو چاہیے جی میم میں آپ کو تین دن میں اب جی میم جی میم میں تین دن کے اندر آپ کو یہ آڈر آپ کا کمپلیٹ کر دوں گا اور اس میں جو آپ نے ڈیزائن مجھے بتایا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا بس آپ مجھے ڈیزائن کی ایک فوٹو سینڈ کر دیجیے گا واٹس ایپ پر شیئر کر دیں گے نا تو میرے لیے آسانی ہوگی جی ٹھیک ہے میم میں آپ کو وہ ڈیزائن ویسے ہی تیار کر کے دے دوں گا بس میم آپ مجھے تین دن کا اور وقت دے دیجیے ٹھیک ہے میم اوکے میم تھینک یو میم تھینک یو ویری مچ